हा मां बिल्कुलु चाहींदसि कि समाचारु पत्र में किसाननि जे लाइ हिकिड़ो कोलम हुजणु खपे जीअं कोई बि हुननि जे लाइ जानकारी अगरि ॾियणी आहे उन्हनि खे त अख़बार में ज़रूरु छपिणी खपे समाचारु पत्र में बिल्कुलु अचिणी खपे जीअं छोकी उन्हनि खे बि त ख़बर पवे न केॾी महिल कोई टैक्स जी ॻाल्हियूं हुजनि या कोई अनाज जे बारे में कोई ॻाल्हियूं हुजनि त उन्हनि खे ख़बर हुजिणी खपे हर ॻाल्हि इअं उन्हनि जे लाइ बि हिकिड़ो सुठी ॻाल्हि थी वेंदी कि हा उन्हनि जे लाइ हिकु अलॻि सां कोलम ठाहियो वेंदो हिन सां छा थींदो किसाननि खे ख़बर पवंदी कि उन्हनि खे छा करिणो आहे हा न कॾहिं छा थींदो कि कोई गोरमेंट कोई लॻाई आहे कोई शइ किसाननि खे ख़बर ई काने उहा ॻाल्हि कि छा करण घुरिजे त इनकरे उन्हनि खे इहिन ॻाल्हि जो ख़बर रवण लाइ समाचारु पत्र में हिक कोलम हुजण ॾाढो ज़रूरी आहे समाचारु पत्र त ॾिसो हर कोई अॼुकल्ह पढ़े थो अहिड़ी कोई वॾी ॻाल्हि काने ॾिसो किसान भले न पढ़ियल लिखियल हुजनि लेकिनि उन्हनि जा बार कुझु त पढ़ियल हूंदा आहिनि अॼुकल्ह त ॾिसो हर को पंहिंजे बारनि खे पाढ़नि जी कोशिश करे थो अहिड़ी ॻाल्हि काने त हू बि पंहिंजे बारनि खे पाढ़नि था कि कुझु त ईंदो ही आहे अहिड़ी ॻाल्हि काने त थोरो घणो त हू पढ़ी सघनि था या कंहिं खां ॿिएं केर बि हुननि खे पढ़ी करे जीअं समुझो हुननि जा कोई रिश्तेदार हुजनि त कोई चुननि जे बारे में ईंदो कॾहिं कॾहिं छपी वियो त हू पढ़ी करे उन्हनि खे अॼुकल्ह ॿुधाए सघनि था हेॾो त कुझु काने हा न त हुननि जे लाइ कोई अगरि समाचारु छपंदो त ज़रूरु उन्हनि जे लाइ फ़ाइदेमंद ई रहंदो त ही त मां हुनजी आहियां कि हा हुजणु खपे